मैंने मुश्किल एक सबसे मुश्किल एक किताब पढ़ी जिसमें नाम है बाइसन ट्रेसी लेकिन मुझे ये कई बार कई लोगों को पसंद आती है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पढ़ी मैंने लेकिन कुछ कुछ कई चीज़ें ऐसी पसंद नहीं आई है मुझे और समझने में समझ नहीं आई और कुछ कारणों से मुझे यह पसंद नहीं आई इसमें काफी मुश्किलें आईं मुझे और कुछ कुछ इनके शब्द के अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरे को उसके बारे में कई मैंने सोच सोचकर उसमें काफ़ी मैंने सोचा लेकिन कभी उसके अर्थ वग़ैरह और कुछ दिमाग़ में बैठ नहीं पा रहा है ना उसको उस कुछ बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कैसा क्या है इसके बाद इसका अर्थ क्या होता है इसका मतलब क्या निकलेगा और